गाना गेलिए ने ई टीवीपर देखलिए हम देखलिए कहलिए हमहूँ गाके आवाजके अपना ई करै छी कइसन आवाज हमर निकलै छै हमरा बहुत सुन्दर लगलै टेलीविजनमे जे हमहूँ प्रयास कऽ कऽ आवाजके निकाललिए अइ कइसन लग रहल अइ आवाज हमर मोबाइलोमे ई गाना देलै रहै बहुत अच्छा लगलै हमहूँ थोड़ा सा गाके देखलिए कइसन हमर गाना लगै छै टेलीविजनमे भी देखलिए ओहिदिनमे बहुत अच्छा लगलै मोबाइलमे भी दै छै गाना ई बहुत अच्छा लगलै गाना ई सबके देखै छिए बड़का मोबाइलमे गाना सुनैत रहै छै हमहूँ जे गाके देखलिए हमर आवाज कइसन जा रहल हइ छोटका मोबाइलमे ई गाना नहि दै छै आओर ई नेटेपर बड़के मोबाइलमे गानासब अबै छै